دیکھئے دلّی کا کوشش تو ہو رہی ہے دلّی میں تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کی کہ کیا صورتِ حال ہے اس پر تحقیق ہو رہی ہے اور کس طرح اس کو بہتر بنایا جائے وہ بھی ہو رہا ہے آف اس میں کہیں پیسوں کی کمی ہے کہیں لوگوں کی ذمہ دار غیرذمہ داری ہے اس کو دیکھنا ہے کہیں جو اسکول ہیں ان کی مرمت نہیں ہو رہی ہے اور ان کے تو بہرحال اتنے ملٹیپل پرابلمز ہیں اتنے پیچیدہ مسائل ہیں کہ اس کو نپٹنا بہت ضروری ہے لیکن مجھے خوشی ہے کہ اس پر کام ہو رہا ہے